स्कूलों में हमारा जो पसंदीदा विषय रहा है वह आधुनिक इतिहास रहा है और इसको पसंद आने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि अ देश में अ या विदेश में जिस प्रकार से वर्ल्ड वॉर या जिस प्रकार से अपने देश में बहोत ज्यादा अ अंग्रेजों के द्वारा डच के द्वारा फ्रांसीसियों के द्वारा पुर्तगालियों के द्वारा जो कुछ भी उत्पात मचाया गया था और इसके साथ साथ अगर आधुनिक अ इतिहास की बात कर रहे हैं तो इसमें अ भारत का पुनर्जागरण जिसमें हमारे देश के अ राजा राममोहन राय स्त्री सुधार के बारे में और बहोत सारे जो क्रांतिकारी थे जैसे अगर महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी का एक विशेष योगदान था हमारे भारत के सुधार में हमारे देश के सुधार में जिन्होंने अ अपना अथक प्रयास किया उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने अपने अ प्राण की आहुति देकर बलिदान देकर अ बहुत सारा ब अ काम किया और देश को इन अंग्रेजों से मुक्त कराया और एक नए भारत का निर्माण हो सका और साथ में हम अ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर भी प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे रीजन यह है कि उन्होंने इतने बड़े देश के संविधान का निर्माण किया है जिससे कि उसके सभी अ देश दुनिया के लोग पनाह मानते हैं और दूसरी बात ये की अ हमें मैथ विषय बहुत कठिन लगा क्योंकि इसमें अ बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता था और सूत्रों से भरा हुआ कॉन्सेप्ट था इसमें हमको थोड़ा सा इसमें परेशानी होती थी और स्कूल के दिनों में बहुत ज्यादे कोई दुखद तो नहीं था लेकिन एक बार की घटना है कि जो अ घंटी लगाने के अ सिलसिले में अ वह हमसे हमसे एक बार गलत हो गया था कि हमने दूसरी ही घंटी में अ रेसस की बेल बजा दी थी जिसमे की अ बहुत ज्यादा हमें डांट पड़ी प्रिंसिपल के बारे में तो हमें आज भी बहुत यादगार है बहोत बहोत धन्यवाद